दिल्लीअ में संस्कृति ऐं असांजे आबादीअ जी विविधता खे तमामु घणो दरशाईंदियूं आहिनि दिल्लीअ में अलॻि अलॻि परदेशनि जा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं ऐं अलॻि अलॻि ॿोली वारा बि रहंदा आहिनि जीअं हिंदी असामी बैंगोली गुजराती कन्नर कश्मीरी कोंकड़ी मणिपुर मल्यालम नेपाली मराठी पंजाबी संस्कृत तमिल उड़िया उरदू तेलगू असांजी सिंधी वोरो संथली मैथली ऐं डोगरी हिननि सभिनी जो जेको ब त्योहार हूंदा आहिनि समय समय ते हुननि जी पौशाक हूंदी आहे हुननि जी जीवन शैली हूंदी आहे नृत शैली थींदी आहे इहा असांखे ॾिसण जो मौको मिलंदो आहे हिते धार्मिक विविध विविधता बि थींदी आहे जीअं हिंदू मुस्लिम इसाई सिख असांखे सभिनी धर्मनि जा कार्यक्रम असांखे ॾिसण में मिलनि था जीअं इसाई बौध धर्मु जैन धर्मु पारसी धर्मु अहिड़े नमूने सभिनी धर्मनि जा बि असांखे मिले थो हिननि जी जीअं दुर्गा पूजा थींदी आहे क्रिस्मस थींदो आहे वैशाखी थींदी आहे असांजे सिंधी समाज में चालीहा जो उत्सव थींदो आहे हीअं सभु असांखे समाज में प्रभावित कंदा आहिनि सुफ़ी वाद जो असांखे सिंधी में तमामु घणो ई उधारणु मिले थो नृत्य कला में असांजा जीअं भगत थी विया ऐं भगत जो मैम अब कया रह गया आपका ऐं भगत जो नृत्य स्टाईल ऐं जीअं जीअं मणिपुरी कथककली भरतनाट्यम इत्यादी इत्यादी नृत्य असांखे ॾिसण में मिलंदा आहिनि असांजा पौशाक जीअं राज्सथान में घाघरा चोली जम्मू कश्मीर जा फैंटन मेकला चादरु असम इहे सभु असांखे पौशाक ॾिसण में मिलंदियूं आहिनि असांजे सिंधी बि सिंधी पहिनावो ऐं पूरे भारत जे पौशाक जा असांखे ॾिसण में मिले थी असांजा त्योहार जीअं होली दीवाली गणेश चतुर्थी दशहरा मिट्ठी ईद छट पूजा अहिड़े नमूने घणा ई प्रकार जा त्योहार बि असांखे ॾिसण में ईंदा आहिनि